जर म्हाका संदी मेळ्ळी तर मी गोंयची लोककला ही दुसऱ्या देशाक दाखोवंक सोदतलें कित्याकतार आमची लोककला म्हणजे आमी घालता तो मांडो देखणी फुगडी हातूंत वापरली जी वाद्या जे तरेन वाजयतात तशेंच तितून घातलेले कपडे वा किंवां तितून म्हटलेली जीं उतरां वापरलेली जी वाक्य वापरलेले तातूून ज कां म्हटलेर तसा आमच्या